छः तीन दो हज़ार तेईस पाँच नौ दो हज़ार तीस छः नौ दो हज़ार तेईस एक एक दो हज़ार तीस एक दो दो हज़ार तेईस